हँ हैलो ड्राइवर साहब हमरा हमर नाम काजल छी हमरा एगो गाड़ी करबाके छै हम सुपौलमे छी एखन हम सहरसा जेनाइ यऽ हमरा सङ्गमे एकटा परसेंट यऽ ओकरा जेनाइ अहाँके गाड़ी खाली यऽ ने ठीक ठाक यऽ ने नहि यऽ तऽ हमरा दोसरोके गाड़ी करबाके लिये सुपौलमे भेज दिअ जे पैसा लागत हम देब हमरा समयसँ पहुँचा दिअ सुपौल सहरसासँ सुपौल जेना हम जेबय परसेंटके लए कऽ बहुत अर्जेन्ट छै अहाँ अपनासँ पड़ोसी बगलोमे देखियौ अगर ककरो गाड़ी खाली छै तऽ भेज दियौ हमरा जे पैसा लागत हमरा कही देबय हम ओकरा दए देबय अहाँ गाड़ीके भेज जल्दीसँ भेजबय तखने ने हमहुँ सब जेबय सहरसा सहरसामे हमर सबके नम्बर लागल छै जे घड़ी ने आब बजाबयवला छै जल्दीसँ गाड़ीके भेज दियौ जे गाड़ीके भेजबय ओकर हमरा नम्बरो दए दिअ जे हम ओकरासँ गप कए लियै जे हमरा समय सकाल ओ हमरा पहुँचाय दै